आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि गेजेराव गाहाय हारिमुआरि फारागथिफ्रानो जादों हारिमुआरि गाननाय जोमनाय मोसानाय आरो रोजाबनाय मानोना हारिमुवारि गाननाय जोमनायानो गुबुन गुबुन ओनसोलनि गेजेराव गाहाय फारागथिखौ दिन्थियो जेरै बर' हारिया दख'ना बि दख'नायानो बर'नि हारिमुखौ सिनायथि होयो आरो बेनो गुबुन हारिनि फारागथिखौ दिन्थियो जेरै बर' हारिया दख'नानि बारै गावनि हारिमुखौ सिनायथि होयो बेबायदिनो गुबुन हारियाबो गावसोरनि गाननाय जोमनायनि बारै गावसिनि हारिमुखौ दिन्थियो आरो फारागथिखौ सिनायथि होयो लोगोसे मोसानायाबो गावबा गाव हारिनि हारिमुखौ बेरखांहोयो जेरै बर' हारिहा बागुरुमबा मोसानाय बेनो बर' हारिनि गाहाय हारिमुवारि मोसानाय आरो जेरै असमिया हारिफ्रा बिहु मोसानाय बिनि बिसोरनि फारागथिखौ दिन्थियो लोगोसे रोजाबनायजोंबो गाव हारिनि हारिमुखौबो सिनायथि होयो आरो हारिनि हारिमुनि संसार जानायनि गोबां बाथ्रा बेरखांहोयो आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि गेजेराव हारिमुवारि फारागथिफोरा गाननाय जोमनाय मोसानाय आरो रोजाबनायनि गेजेरजों बिनि फारागथिफोरखौ रोखायै नुनो मोनो